अम्मा बाबा मुंहिंजे महीने खण में शेवा निवृति थियण वारी आहे मुंजे ॾाढी नंढे हूंदे खां हिकु इच्छा हुई की मां हिकु दफ़ो दुनिया थी घुमणु चाहियां पर नंढे हूंदे खां वठी अञा ताईं मूं वटि घणेई ज़िमेदारियूं हुयूं उन ज़िमेदारियुनि जे करे मां कॾहिं इहा इछा ज़ाहिर न कई व पर हाणे छो की मुंहिंजी शेवा निवृती थियण वार आहे त मुंहिंजी ॾाढी इच्छा आहे के हिकु दफ़ो मां दुनिया जी ज़रूरु यात्रा करे अचां पर दुनिया जी यात्रा करण त मुखे मिंजो पास्पोर्ट जी ज़रूरत पवंदी ऐं उहो पासपोट में बि ॾिसणो पवंदो की उन जी तारीख़ केसि ताईं मुकमल आहे ऐं अगरि मुकमल घटि ॾींहं लाइ आहे त मूंखे उन तारीख़ खे अॻियां वधाइनि लाइ कागज़ी कार्यवाही कराइणी पवंदी उन में ॾाढो समय वेंदो पर मां ॾाढी उत्साहित आहियां जेतिरो जल्दी थी सघे ओतिरो जल्दी ई मां इन पासपोट खे तारीख़ खे अॻियां वधाइण जी कोशिश कंदमि छो की मां ॾाढी उत्साहित आहियां इन दुनिया जी यात्रा लाइ मुंहिंजी नंढे हुंदे खां ई ॾाढी इछा हुई की हिकु दफ़ो त मां अहिड़े इलाइक़नि में वञा जिते सभिनि माण्हुनि जी ॾाढी इछा रहंदी आहे की हिकु दफ़ो एन प्राकर्तिक नज़ारनि जो हिकु दफ़ो लुफ्त वठी अचूं जी उत्तराखंड जी पहाड़ियुनि जो थधी थधी हवाउन जो अंडमान निकोबार जी प्रकति जे माहोल जो हिकु बार ज़रूरु मज़ो वठी अचूं मां ॾाढी ई उत्साहित आहियां मुंहिंजी ॾाढी तहे दिल सां इहा इछा आहे की हिकु दफ़ो त मां ज़रूरु दुनिया जी यात्रा कयां